राज्य मे घूमने के लिए बहुत सारे तरीक़े इन तरीक़ों मे से दो तरीक़े एक रेल यात्रा और एक सड़क यात्रा ये दो तरीक़े हमारे राज्य की पहचान है और हमारे राज्य मे सब से ज़्यादा घूमने के लिए इस्तेमाल किए जाते है और हमारे हमारे राज्य में विभिन्न प्रकार की यात्राओं के लिए हम रेल यात्रा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेल यात्रा हमारे लिए सस्ती पड़ती है और उसका किराया भी कम है इस लिए ज़्यादातर लोग रेल यात्रा का इस्तेमाल करते हैं और जब लम्बा सफ़र होता है जब हमें दूरी ज़्यादा तय करनी होती है तो हम रेल यात्रा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हमें असानी रहती है क्योंकि रेल बहुत बड़ी होती है और हम उसमें आसानी से बैठ पाते हैं और काफ़ी जगह होती है वहीं दूसरी तरफ़ बात करें अगर सड़क यात्रा की तो सड़क यात्रा की गाड़ियाँ बहुत छोटी रहती हैं जैसे कि कार बाइक और बस ये हम देखते हैं कि ज़्यादातर भरी चलती हैं और इनमें ज़्यादा जगह नहीं होती कि इंसान टहल सके ना इसमें वॉशरूम वग़ैरह आदि की सुविधा उपलब्ध होती है तो इसमें लम्बा सफ़र नहीं कर सकता आदमी वहीं दूसरी तरफ़ येल यात्रा हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें वॉशरूम वग़ैरह की सुविधा है टेहलने की व्यवस्था है क्योंकि वो काफ़ी लम्बी गाड़ी होती है एक डेढ़ किलोमीटर लम्बी गाड़ी होती है और उसमें काफ़ी सारे पैसेंजर एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं